हां मां कृष्णा थो ॻाल्हायांव मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुओ ॿ टे ॾींहं अॻु मूंखे इहो ऑडर रिसीव थियो आहे स्विगी मां इहो तव्हां ऑडर ई मूंखे ग़लति मोकिले छॾियो थियो आहे मां वड़ा पाव संबोसा दाल पकवान ॼमूं ऐं गुलाब जामुन ॼमूं गुलाब जामुन रसमलाई इहे सभु ऑडर कयो हुओ मूंखे पिज़्ज़ा बर्गर इहे सभु रिसीव थिया आहिनि वैस्टन मुंहिंजा मामा वैस्टन इहे सभु न खाईंदा आहिनि न ॿाहिरां जो खाधो आहे अमेरिका जो खाधो आहे केरु खाईंदो इहो सभु असां खाईंदा आहियूं असां सिंधी माण्हू आहियूं असांखे सिंधी सिंधी ई सॼो वणंदो आहे सिंधी खाधो ई वणंदो आहे जाम घणो करे असां वड़ा पाव बि घटि घुराईंदा आहियूं दाल पकवान और इहो ई सभु घुराईंदा आहियूं जेको सिंधी खाधो आहे कोकी वग़ैरह इहे सभु ई घुराईंदा आहियूं तव्हां असांखे मोकिले छॾो अथव इहो सभु त केरु खाईंदो हाणे इहो घर में त तव्हां मुंहिंजो इहो ऑडर कैंसिल करे सघंदा आहियो इहा माना तव्हां मूंखे हाणे हिन जो हिन जो मूंखे तव्हां रिफंड मोकिलो प्लीस तव्हां इहो ग़लती सां मोकिलो अथव त प्लीस तव्हां मूंखे हिन जो रिफंड मोकिलो और मां इहो सभु तव्हांखे मोकिलाए थो छॾियांव तव्हां कंहिंखें म मोकिलो मां हुन खे मोकिले थो छॾियांव उन जे हथ तव्हांखे मोकिलाए थो छॾियांव ठीकु आहे हले न कोई ॻाल्हि कोन्हे न अरे धन्यवाद धन्यवाद